अन्धविश्वास एक बहुत बड़का चीज छियै अन्धविश्वाससँ हम अहाँके कहि रहल छी से अहाँ सुनबै अन्धविश्वास जेनाकि डायन जोगिन सब होइ छै ओ जे छै से कहै छै की जे हम अहाँके जे छै से केओ ककरो जेनाकि ओ कतौ जाइत रहै छै खसि पड़लै तऽ कहै छै की जे ओकरा जे छै से ओ जे छै से डायन एकरा नजरि लगा देलकै फलनमाके नाम लए लेलक चिलनमाके नाम मतलब जे आसपासके आदमी जे दस आदमी कहैत रहै छै जिनका बारेमे तकरा बारेमे कहलथि आओर कहलथि की ओएह डायन लगा देलकै जोगिन लगा देलकै अन्धविश्वास जेना राति बिरातिकऽ जे छै से हमरा गाँवके आदमी सब कहै छथिन जे गाछी वृक्षि नहि जाइ लेल लेकिन बहुत आदमी एहन एहन छै जे जाइ छै जाइ छै तऽ ओतऽसँ देखलक गाछीमे जे छै से भूतके प्रेतके जे छै से ओकर सबके आत्मा बैसल रहै छै केओ ककरो जे छै से राति बिरातिके कतौ नहि जेबाक चाही अन्धविश्वास बहुत बड़का चीज छै जीवन जहन रहत तहने अहाँ किछु कए सकै छियै आओर आओर सबसँ बड़का चीज छै जे डायन जोगिनके बारेमे जे अहाँके हम कहलहुँ से सहिये कहलहुँ केओ जेना ककरो बाल बच्चाके जादा तबियत खराब होइ छै नीक होइ छै खराब होइ छै बार बार तबियत खराब होइ छै या ककरो घरपर जे छै से लोक सब कि कहलक जे फलनामा कऽ जे छै से कनिआँ आयल छै से हमरा डायन जे छै से अथी कए देलक आओर डायन जोगिन सब जे छै से नजरि लगा देलक तऽ अन्धविश्वास इएह चीज छियै आओर कहब हमसब तऽ इएह कहब जे डायन जोगिनपर हमसब तऽ विश्वास नहि करै छियै लेकिन होइ छै किएक कि हमरा सबके घरके बगलमे एगो आदमी छलखिन एगो लड़की रहै जकरा राति बिरातिके जे छै से कखनो उठि कऽ जाइ छै से पागल जेना करऽ लगै छै कहै छै जे हमरा ई होइए ओ होइए तऽ ओकरा जे छै से आदमी सब तान्त्रिक तान्त्रिक सब जे छै से देखेलक तऽ कहलक की जे एकरा ई अबैये अहाँके घर बगलमे जे रहै तकरा बारेमे मतलब बहुत एहन एहन बात सब एतऽ घरेके आसपासके आदमी सबके बारेमे कहलथि जे जे ओएह कयलथि अहाँके नजरि गुजरि लगेलथि हन ओकराससँ बचाकऽ राखब आओर जे छै से स्वास्थके जे छै से जादा धियान राखब तै दुआरे डायन जोगिन तऽ होइ छै दुनिआ मऽ आओर अन्धविश्वास जे छै से छै सहियेमे ई दुनिआमे छै आओर कहब बेटर इएह रहत जे सब आदमी सुरक्षित रहू आओर घरसँ नहि निकलू जकरा उपर अहाँके जादा डर होइए जे ओ आदमी डायन जोगिन हेतै ओकरा जैसे नहि काज करू